शहर के लोग केवल कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं शहर के लोग अगर चाहें तो लेट सवेर सब सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता क्योंकि बहुत कुछ जिम्मेदारियां होती हैं गाँव के लोग सुबह ही बहुत जल्दी जग जाते हैं जैसे की खेती बाड़ी में ग्रामीण के लोग ज़्यादा ही फँसे होते हैं गाँव वाले खेती बाड़ी में ज़्यादा ही फँसे होते हैं जैसे कि गाँव वालों को ज़्यादा ही काम काज पड़ता है रही बात शहर की तो शहर में लोग नाश्ता वास्ता भी करते हैं लेट से उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पर गाँव के लोग के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है सो कर भी जगने में ज़्यादा माहिर हैं जल्दी सब जागते हैं सोकर उसके बाद लोग खेती है बाड़ी है धूल है मिट्टी है गाँव में ऐसे ऐसे गाँव के तौर तरीके हैं शहर में हैं तो शहर की बच्चे फिर खड़ी भाषा में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं वैसे अब शहर और गाँव में कोइ ज़्यादा अन्तर रह नहीं गया है हैं ना पहनावे ओढ़ावे में ज़्यादा अन्तर रह गया है ना बोलने चालने में ज़्यादा अन्तर रह गया है बोलने के लिए तो शहर के लोग तो खड़ी में बोलते हैं यहीं गाँव के लोग भी कम नहीं हैं बोलने में पर गाँव के थोड़ी सामाजिक कुछ व्यवस्था होती है जैसेकि गाँव में ही की औरतें थोड़ा घूंघट में रहती है हर जगह बाहर निकलती है तो घूंघट करके निकलती हैं शहर की औरतें अगर घूंघट करके निकलें तो लोग उसको देख कर थोड़ा हंसी उड़ाते हैं जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और वो लोग को भी नहीं भाता है कि ये लोग घूंघट में क्यों जा रहे हैं और गाँव के लोग को गाँव के दूल्हन को बहु को घूंघट में रहना पड़ता है घूंघट में ही जाना पड़ता है गाँव और ये लोग शहर के लोग तो यहाँ कपड़े में हर चीज़ में हर जगह अपने किसी प्रकार का कोई भी दुकान लगा कर कमा खा सकते हैं उनलोगों को केवल कमाने और खाने में रुचि रहता है शहर गाँव में लोग बहुत सारा ही काम रहता है उनलोग के ज़िम्मे खेती रहती है बाड़ी रहती है फसलें उगाते हैं गाँव के लोग सब्ज़ी उगाते हैं गेहूँ चावल ये सब हमें गाँव से मिलता है शहर में ये सब की उपजे नहीं होती ना गेहूँ के उपजे होती है ना चना की ना ही दाल की ये सब हम लोग गाँव में ही उगाते हैं गाँव से हमें पेड़ पालो मिलते हैं जिससे हमें जो चावल मिलते हैं शहर में तो इतनी ट्रैफिक होती है बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है शहर में शहर में भी सामाजिक कार्यक्रम हैं कुछ जोकि ये लोग सुबह उठेंगे अपना नाश्ता पानी करेंगे ड्यूटी जाएंगे गाँव में है तो गाँव में लोग थोड़ा भोर में उठते हैं जल्दी उठते हैं वहाँ की परम्पराएं गाँव की अलग होती है सांस्कृतिक अलग होती है शहर की सांस्कृतिक अलग होती है शहर के लोग थोड़ा छोटे छोटे भी कपड़े पहने तो कोई कुछ नहीं कहता है यही काम अगर गाँव का लोग करे लोग तरह तरह की बातें करते हैं शहर के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होता है बिना घूंघट के रहे या घूंघट ना लें पर गाँव के अपने अपने तौर तरीके होते हैं हर शहर के लोग थोड़ा सबकुछ में रुचि रखते हैं गाँव के लोग भी ठीक ठाक हैं पर थोड़ा परम्पराएं गाँव में ज़्यादा होती है और शहर में लोग बिंदास रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है शहर वालों को गाँव की व्यवस्था थोड़ा अलग होती है माटी धूल भी होती है उड़ते रहते हैं शहर में ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है गाड़ियां मोटर ज़्यादा होते हैं पैदल आने जाने में लोगों को कठिनाइयां महसूस होती है और गाँव के रास्ते थोड़ा अपना एक जगह रहता है गाँव में